जीअं त असां सभिनि खे ख़बर आहे त असां जंहिं भारत देश में रहंदा आहियूं उन देश में हर प्रकार जा हर धर्म जा हर ज़ाति जा माण्हू रहंदा आहिनि ऐं इन धर्म ऐं ज़ाति जा माण्हू हिकु साथ मिली जुली हरहिक कमु कंदा आहिनि ख़ुदि ई संस्कृति जो बि ध्यानु रखंदा आहिनि ख़ुदि ई संस्कृतिन ते आयल का बि त्योहार हुजे उन खे मनाईंदा इन सुठी तरह बल्कि असां जे भारत देश में चाहे कंहिं बि धर्म जातीअ जो माण्हू हुजे उहो हिक ॿिए जो त्योहार ज़रूरु मनाईंदा आहिनि ख़ुशी सां मनाईंदा आहिनि अहिड़ो कोई फोर्स वग़ैरह हुननि जे मथां कान हूंदो आहे कोई दबाव कान हूंदो आहे उहो ख़ुदि ई ख़ुशी सां इहे त्योहार मनाईंदा आहिनि ख़ुदि ई संस्कृति हिक ॿिए सां गॾु बाटंदा आहिनि ऐं अगरि पाण हिक ॿिए सां पंहिंजी संस्कृति न बाटंदासीं त पंहिंजो गॾु रहणु पंहिंजो गॾु कमु करणु मुश्किल थी वेंदो उन सां झेड़ा झट्टा वधीक थींदा जेका सुठी ॻाल्हि न आहे पाण खे पंहिंजी संस्कृति बांटणी खपे पंहिंजा नाच बांटणा खपनि कि असां इन टाईप जा नाच कंदा आहियूं इन तरीक़े जा नाच आहिनि असांजा छाकाणि त अगरि पंहिंजे गुरुप डांस था कयूं त गुरुप डांस में ज़रूरी नाहे कि पंजाबी डां गानो आहे त पंजाबी गाने ते सिर्फ़ु पंजाबी नचनि सिंधी बि नची था सघनि मारवाड़ी बि नची था सघनि कंहिं बि ज़ाति जो कंहिं बि धर्म जो माण्हू नची थो सघे ऐं असांजे सिंधियुनि में ज़रूरी त नाहे कि सभु सिंधी ई थो छेॼ हणी सघे ॿिया माण्हू बि छेॼ हणी था सघनि चाहे मराठी हुजे चाहे गुजराती हुजे चाहे का बि ज़ाति जो का बि धर्म जो माण्हू छो न हुजे हूअ पंहिंजे सिंधियुनि सां गॾु नाच करे थो सघे छेॼ लॻाए थो सघे पाण सिंधी बि उन्हनि सां गॾु छेॼ लॻाए था सघूं इन सां पंहिंजी संस्कृतियूं गॾु मिलजंदियूं आहिनि घुलजंदियूं आहिनि असां पाण में हिक ॿिए सां ॻाल्हाइणु सुठो थींदो आहे उन जा व्यवहार सुठा ठवंदा आहिनि हिक ॿिए जी संस्कृति वधाइण जो असांखे मौक़ो मिलंंदो आहे त असां ख़ुदि ई संस्कृति वधायूं पिया सामुहूं वारे जी संस्कृति मां को सुठो ज्ञान था वठूं सामुहूं वारे खां संस्कृति बि को सुठी शइ आहे उन शइ खे पाण फॉलो कयूं सामुहूं वारो पंहिंजी संस्कृति में का सुठी शइ आहे त हुन खे फॉलो कंदो त इएं इन तरह माण्हू हिक ॿिए जी संस्कृति सां गॾु कमु करे हिक ॿिए जी संस्कृति बांटे करे ई हिके ॿिए सां गॾु जुली मिली जुली हली था सघनि हिक ॿिए जा कमु करे था सघनि आसानी सां जंहिं कारण कंहिं बि तरह जो हुन जे मन में का मन मुटाव कोन रहंदो ऐं माण्हू आसानी सां हिक ॿिए जो कमु कंदा त हुन जे कारोबारनि में हुननि जे कमनि में काई तक़लीफ का बि प्रकार जी परेशानी कोन ईंदी ऐं इन करे पाण खे हर धर्म जे हर ज़ाति जे माण्हु जी सां मिली करे कमु करण घुरिजे नच टप करणु घुरिजे पंहिंजी संस्कृति बांटनि घुरिजे ताकि पंहिंजी संस्कृति त अॻियां वधे ई बल्कि सामुहूं वारे जी संस्कृति मां पाण खे कोई न कोई नई शइ सिखण लाइ मिलंदी इन करे पाण खे हिक ॿिए सां गॾु हमेशह मिली जुली करे खिली ख़ुशी सां हलिणो खपे ईअं ई त असांजे भारत जी संस्कृति असांखे सेखारींदी आहे कि हमेशह असां मिली जुली रहंदा आहियूं ॿियनि देशनि में त अहिड़ी संस्कृति आहे कोन बराबरि ॿियनि देशनि में बि ॿियनि ज़ाति जा माण्हू रहंदा आहिनि पर हर को पंहिंजी संस्कृतीअ वाङुरु त मिली जुली कोन थो रहे पंहिंजे भारत देश वाङुरु इन करे त धर्म ऐं ज़ातियुनि जे नाले ते अगरि कंहिंजो पहिरियों नंबर ते स्थान थो अचे त पंहिंजे भारत देश जो थो अचे छाकाणि त हिते माण्हू मिली जुली करे गॾु खिली ख़ुशी रहंदा ऐं पंहिंजी संस्कृति जो त सम्मान कंदा ई आहिनि पर ॿिए जी संस्कृति जो बि सम्मान कंदा आहिनि ऐं हूअ असांखे करण बि घुरिजे